ایسے تو دہلی میں بہت سارے مشہور ریسٹورینٹ ہیں جہاں کے کھانے بہت زیادہ لذیذ اور بہت مشہور ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ فیوریٹ جو ریسٹورینٹ ہے وہ کریم ہوٹل ہے جو پرانی دلّی میں واقع ہے جہاں ہر کوئی کھانا کھانا چاہتا ہے کیونکہ وہاں کھانا بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آئے چاہے وہ سرکاری مہمان ہو یا کوئی ایسا انسان جو دلّی گھومنے کے لیے آیا ہو وہ ضرور کریم ہوٹل سے کھانا کھاتا ہے اسی طرح چاہے وہ کرکٹ کھلاڑی ہو یا کوئی اور سلیبریٹی ہو جب دلّی میں رہتے ہیں تو زیادہ تر اپنا کھانا کریم ہوٹل سے ہی منگواتے ہیں کریم ہوٹل کا جو سب سے زیادہ مشہور خانا ہے وہ ہے بکرے کا ران یہ کریم ہوٹل کا سب سے مشہور ڈش ہے اسی طرح کریم کے ہاں بکرے کا سالن نہاری وغیرہ وہاں کی بہت زیادہ فیمس اور مشہور ڈشز ہیں تو میں لوگوں کو بھی مشورہ دوں گا کہ وہ کریم ریسٹورینٹ کا کھانا ایک بار ضرور ٹرائی کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ لذیذ ہے